نوزائیدہ بچے کے لیے اس کے پہلے سال میں سات دنوں میں عقیقہ ہوتا ہے اس کے بعد بچوں کو نہلانے کی ایک رسم ہوتی ہے پھر چھٹلی وغیرہ کے رسومات ہیں اور کئی ایک رسومات ایسی ہیں جو نوزائیدہ بچے کے اس میں کی جاتی ہیں